जो अब नई जो तकनीक आ रही है जैसे आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस हो गया रोबोट्स हो गया उसमें मुझे बहुत दिलचस्पी है कैसे वे काम करते होंगे कैसे वे बनते होंगे कैसे वे हमारी पूरी भाषा समझ जाते हैं हम क्या बोलना चाह रहे हैं क्या उनसे चाहते हैं वह सब चीज़ें वे कर देते हैं तो वे यह कैसे करते हैं यह सब सीखने में मेरे को बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है और मैं आगे ज़रूर यह सब चीज़ें सीखना चाहूँगी क्योंकि उसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूँ